हा असां वटि सिक्रेट मसाला बि आहिनि जीअं सिक्रेट असांखे तरीक़ो बि आहे ठाहिण जो भाॼियूं आहिनि जीअं अलॻि अलॻि कहिड़ी भाॼीअ में कहिड़ो मसालो आहे त कहिड़ी भाॼीअ में सौंफ़ विझण जी हूंदी आहे कहिड़ी भाॼीअ में पुदिनो विझण जो हूंदो आहे त कहिड़ी भाॼीअ में जाण विझी करे ठाहींदा आहियूं इहे सभु अलॻि अलॻि तरीक़ा आहिनि ठाहिण जा अलॻि अलॻि मसाला आहिनि मसाला बि पंद्राहं किस्म जा आहिनि पोइ कहिड़ी भाॼीअ में कहिड़ो मसालो विझंदा आहियूं कहिड़ी भाॼीअ में कहिड़ो मसालो विझंदा आहियूं हिनए करे भाॼियुनि जा टेस्ट अलॻि अलॻि थी वेंदा आहिनि जे चिकन जी कहिड़ी वेराइटी हुजे त उनमें मसाला अलॻि अलॻि पवंदा आहिनि चिकन ग्रेवीअ में थो अचे त उनजा मसाला अलॻि थी वेंदा आहिनि अलॻि मसालो विझंदा आहियूं तरीक़ो थोरो अलॻि थी वेंदो आहे ठाहिण जो ऐं केर हिक चकर असांजी खाई वठंदो आहे कहिड़ी डिश बि त घड़ी घड़ी असांखे घुरण पसंदि कंदो आहे छो कर त असांजी थोरी रीति अलॻि आहे ठाहिण जी मसाला थोरा अलॻि आहिनि कोनटेटी में घटि वधि कंदा आहियूं रीति अलॻि आहे ठाहिण जी